मूंखे हिकु गेम खपे हुन जो नालो पी एस फाइफ आहे त तव्हां कस्टमर शेवा वारे मूंखे इहे त ॿुधाए था सघो की पी एस फाइव वारो गेम तव्हांजे स्टोर एमेज़ोन स्टोर में अवेलेबल आए या कोन आहे अगरि आहे त कीअं कहिड़े वैराइटी में आहे कहिड़े कहिड़े प्राइस में आहे कहिड़े कलर में आहे औरि कहिड़ी वैराइटी में आहे मूंखे हुन जी वैराइटी ऐं हिन हुन जी एक्सपाइरी हुन जी एक्सपाइरी डेट बि खपे की अना केतिरे टाइम जी वेर वेरंटी आए केतिरे टाइम जी गेरंटी आ केतिरो बे बैटरी बे बैकअप आहे केतिरो कोन आहे ऐं हुन खे के कीअं इस्तेमाल कंदा आहिनि औरि कहिड़े टाइम जो चार्जिंग जो टाइम ड्यूरेशन छा आहे हुन जी प्राइस मोकिलजो मूंखे हुन जी सारी इंफोर्मेशन मोकिलजो मूंखे की हुन खे कीअं हलाइबो आहे कीअं यूस करबो आहे ऐं कहिड़ी जॻह ते रखनि रखिबो आहे छोकी मां हिते मार्केट में पुछो त हुत हुन मार्केट में त कोन आहे उहा गेम हिन करे मूंखे इहे तव्हां चेक करे ॿुधायो की उहा गेम तव्हांजे एमेजोन स्टोर ते आहे या कोन आए हुन खां पोइ मूंखे मुंहिंजे हीअ ईमेल ते सॼी इंफोर्मेशन मोकिलजो कि इहा गेम अहिड़ी वेबसाइट ते आहे ऐं हुन अहिड़े प्राइस में आहे औरि हीअं हीअं हुन जी वे वारंटी आहे गेरंटी आहे चार्जिंग बैकअप केत केतिरो आहे औरि चार्जिंग ड्यूरेशन केतिरी आहे औरि केतिरे टाइम ताईं असां हुन खे यूस करे था सघूं के कहिड़ी जॻह ते हुन खे रखिणो हुजे या के किथे किथे यूस करे था सघूं किथे का नथा करे सघूं त मूंखे इहे सभु लिखी करे हिन ई मुंहिंजी ईमेल ते मोकिले छॾिजो त मूंखे वधीक मदद मिलंदी